जय झूलेलाल मां दिव्या टूरिस्ट ॿाहिरां अचनि था जेके माण्हू उहे अची करे ऐं असांजे हिते घुमण था नया नया शहर ॾिसण था नया नया खाधा खाइण था मन जिते जिते वञनि था सम्झो खाधो खाधऊं या कुझु वरितऊं त हुननि जी बिक्री थिए थी हुननि जा हुननि खे बि हिकिड़ो चवंदा आहिनि न भई कमाइण जो रस्तो मिले थो पेसा कमाईनि था माण्हू त असांजे लाइ ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे की ॿाहिरां खां माण्हू अचनि था असांजे हिते जे माण्हुनि सां मिलनि था घुमण ता खाईण था ॾिसण था मुंहिजो त ॾाढो सुठो सुठो हिननि सां गॾु एक्सपीरियंस बि रहियो आहे मां हिक दफ़ो अमृतसर वई हुअसि मां अमृतसर वयसि त हुते गुरूनानक जी दरबार आहे सोनी दरबार सभिनी खे ख़बर आहे हुन दरबार में असां मथो टेकणु वियासी असांखे उते असां सां गॾु कुझु ॿाहिरि जा माण्हू बि आया हुआ उहे असांखे मिलिया असां सां गॾु हुननि मथो टेकियो गुरू बाबे बारे में पुछियऊं असां हुननि खे ॿुधायो हुनखां पोइ असां सभु मिली करे हुते रोटी खाइण वियासीं त जिते असां रोटी खाधीसीं हुननि सां बि हुननि खे थोरो ॻाल्हायण में थिए पई तकलीफ़ पर मां हुननि सां हुननि खे ॻाल्हरायो एॾो ख़ुश पिया थियनि एॾो ख़ुश पिया थियनि ऐं असांखे बि ख़ुशी थी लास्ट में असां स्वीट वरितीसीं शेयर कईसी सभिनी मिली करे गुरूबाबे जो प्रशाद शेयर कयोसीं अ ऐं ॾाढी सारियूं ॻाल्हियूं बि शेयर कयूंसीं असांखे ॾाढो सुठो लॻियो हुननि सां गॾु मुंहिंजे एक्सपीरियंस ॾाढो सुठो ऐं मिठिड़ो रहियो जय झूलेलाल